होटल गुरुदेव मां हिकिड़ो ऑडर ॾिनो त मुंहिंजे लाइ ॿ दाल तड़का ॿ चावरनि जूं थालियूं ऐं चार फुल्का ऐं हिक पनीर जी भाॼी पर मुंहिंजो हिकु चवण हुओ त मूंखे पनीर जी भाॼी थोरी मसालेदार खपे ऐं फुल्को थोरो नरमु खपे जेकर तव्हांखे काई हिकु रिकोडिंग जी काई सुविधा हुजे त मां उनते तव्हां खे पंहिंजो आवाजु मोकिलियां जीअं तव्हां मूंखे बराबरि ॾेई सघो ऑडर जेको आहे मुंहिंजो बराबरि मिले मूंखे आ ऐं ॿियो जेके सलादु हुओ उहो थोरो मूंखे वधीक खपे ऐं ॿ पापड़ जेके सेकियलु हुजनि चङो साईं महिरबानी